नमस्ते नमस्ते बताइए कहाँ जाना है विन्ध्याचल जाना है कितने लाेग हैं पन्द्रह सौ जी हाँ फिर बीच में कहीं रुकना तो नहीं है रुकेंगे तो चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा हम केवल चलेंगे दर्शन कराएंगे इसके बाद चले आएंगे इसका पन्द्रह सौ रुपया होगा हाँ अगर कहीं रुकेंगे तो फिर उसका सर्विस उसका चार्ज लगेगा रुकने का हाँ सीतामढ़ी का वही लगभग यहाँ से दो हजार मान के चलिए हाँ दो हजार रुपए लगेंगे नहीं कम का कुछ पेट्रोल का दाम कितना ज़्यादा है डीजल देख रहे हैं कितना महंगा है मंहगाई मंहगाई है ना फिर जी नई नई नई नई इतने दो हजार लगेगा काशी का यहाँ से जो है पाँच आदमी हैं तो जाने का मतलब वही हाँ हाँ पचीस सौ रुपया मानिए पचीस सौ से कम नहीं लगेंगे ठीक है काल करेंगे आ जाए लेकिन एक बात और रहेगी वहाँ रुकेंगे ज़्यादा तो सर्विस और बढ़ेगी पैसा हाँ तो रुकेंगे तो उसका जो है हाँ तो उसका जो है दो सौ रुपया घंटे चार्ज है गिरेंगे नहीं कम नहीं होगा कम कहाँ से होगा मैडम कम नहीं होगा

हाँ तो अभी स्नान करेंगे रुकेंगे तो उसका चार्जेस लगेगा ना हम लोग हम लोग तो ड्राइवर आदमी हैं भई गाड़ी जितना चलेगी उतना हम लोग को पैसा मिलता है अब एक ही पैसेंजर को पकड़कर हम दिनभर गंवा देंगे तो हम कमाएंगे क्या यहाँ तेल का सवाल है अयोध्या जी हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छी जगह है भगवान राम की नगरी है तो चलिए वहाँ भी चल देंगे वहाँ का अप डाउन का पाँच हजार रुपया होगा नहीं नहीं आप अयोध्या जी जाएंगी फिर आएंगे तो पैसा उसका चार्ज गिरेगा ना हाँ ठीक है आप काल करेंगे तो हम जरूर आ जाएंगे हमारा तो वही धंधा ही है ठीक है नमस्ते